हँ हेलो हेलो हँ हम कनि धाम घुमैलए अएलिए हँ बुझलिए हँ तऽ हम दिल्ली दिल्ली स्टेशनपर छिए बुझलिए ओतऽ स्टेशनपर तऽ ओतऽसँ अहाँ कतऽ अहाँ छिए बगलमे छिए अहाँ अएबै तहन ने हमरा कनि समान तमानलए जेबै हम घुमैलए जेबै बारह घण्टा हम दुइ आदमी छिए नहि दुइ टा बैग छै दुइ गो आदमीके दुनू हाथ गामदिस पकड़ाएब हँ जे छै जाए देबही तऽ रिक्शे तिक्शे हेतै नहि तऽ अथिए हेतै तऽ जाहिसँ मौका लगतै ताहिमे घुमेबै तऽ अहाँ हमरा घुमा देबै जल्दी पार्क तार्क जेबै घुमै आओरलए दुइ घण्टा घुमबै तऽ छओ सओ रुपैआ अहाँ लै लेबै दुइ आदमीमे उँह छओ सओ रुपैआ कतऽसँ देब यौ तब तऽ हमरा आओर जे पार्क जेबै घुमैलए लालकिला जेबै घुमैलए आओर तऽ आब दिल्लीमे लालकिलासब तऽ घुमबै तब तऽ हमरा आओर लेटे लागि जेतै ने अपना गोतिआमे छओ सओ रुपैआ लागतै आओर सओ रुपैआमे घुमा नहि देबै दिल्लीमे

तऽ ओहिसँ कम नहि लेबै ओहिसँ कम लेबै कि आओर ओतेक पइसा लऽ लेबै से कहूँ भेलै हँ बोनिमे बचतै कि जे बचतै आओर नहि किएक बचत अहाँसबके तऽ इएह काजे करै छिए आओर कोना नहि बचैत हैत हमसब ने बाहरके परदेसी छिए बिहारी छिए तऽ बिहारसँ अएलिए अँए तेँ ने हम सब बिहारी छिए ने यौ अहाँसब तऽ एतौका घरबैआ छिए तऽ अहाँसबके जानकारी अइ ने तऽ ताहि दुआरे ने अहाँके हम फोन तेँ ने अहाँके नम्बर छलै अहाँसँ सम्पर्क केलहुँ हँ तऽ अहाँसबके कहुना रहतै तऽ बुझल अइ जे हमरा कनि बात करा देब हमरा कनि घुमा देब

हँ हँ तऽ कि कहै तऽ कथीसँ जेबै ऑटो ऑटो नहि भेटत हँ हँ तऽ रिक्शासँ जेबै अहाँ घुमैलए ठीक छै तऽ तब ठीक छै तब राखै छिए